बिहार बिहारमे जे जैसे बिहारमे सब एक दोसरासँ मिलै कए लेल आब कोना मिलबै हम हुनकासँ हुनका लग पहिनेके टाइममे तऽ फोन उन नहि रहै तऽ मिलैके लेल तऽ आब कहीं शादीमे गेलिए तऽ शादियेमे ने मिलबै हुनकासँ सब मिललखिन तऽ ओहिमे वार्तालाप भेलै सबके फिर पूजा पाठ भेलै तऽ ओहिमे या कहीं भजन कीर्तन होइ तऽ ओहिमे मिलि लिऽ मन्दिर गेलिये तऽ मन्दिर उन्दिरमे मिलिलियै आब तऽ मेला ओला नहि ओते लोक जाइ चाहै है पहिनेके टाइममे तऽ लोक मेला घर भरि भरि जाइत रहल घर घरसँ मेला जाइ मेलासँ झाल मुरही ई सब खरीद लोक झिल्ली मुरही कहैत रहै झिल्ली मुरही सब खरीद खरीद कऽ लाबै तब बच्चा सब कहै की गै चाची तू हमरा हमरा लअ जाइ छै ने तऽ हमरा लए झिल्ली मुरही खरीदके लेने अबिहे तब बच्चा तब ओहिपर चाची कहथिन की नहि से अहुँ सब चलू अहुँ सब जब जेबै तब ने अहाँ सबके झिल्ली मुरही खरीद देब बहुत परिवार एहन रहथिन की नहि जाथिन बहुत परिवारमे पाबन्दी जादा रहै ई सब चीज के की कहीं मेला उला नहि जाय दैत रहलखिन आबके समयमे एहन भए गेलै की हर घर जहाँ कहियौ तऽ वहाँ लोक पहिनेके टाइममे की रहै लोकके मेला देखैके लेल कोन चीजसँ जैतिये बैल गाड़ी रहै टायर गाड़ी रहै अब ने भरि गेलै हँ स्कॉर्पीओ मारुति ई सब चीजसँ लोक अपन जाइ है देखैके लेल पहिने तऽ पैदले लोक घूमिते घूमिते सब चलि जाइत रहलै मेला उला देखै के लिय कहीं होइ कनि मिथिलामे ई सब चीजके परिक्रमा उरक्रमा सुनैत होबै उहाँ नाम है गिरिजा देवी गिरिजा स्थान हमरा सबके पड़ै छै तऽ वहाँपर परिक्रमा पच कोशी उठै छै तऽ ओ ठीक पन्द्रह दिनके परिक्रमा तऽ ओहिमे सब घूमै एक दिनमे पाँच कोसके परिक्रमा घूमियै ओहिमे सबके सब अपन मिलियै बैल गाड़ीपर बैठिए खाना उनाके सब चीज राखिके आओर पच कोशी परिक्रमा मिथिला यानि मिथिलामे ई शुरू होइ छै एम्हर तऽ नहि लोग जानै छथिन सुपौल उपौलमे ई सब चीजके जादा लेकिन मधुबनी सबमे तऽ ई सब चीजके बहुत जादा जानकारी छै ओहि बगलमे जनकपुर पड़ै छै मधुबनीके मधुबनी ओहि बगलमे जनकपुर छै तऽ जनकपुर हमर मामागाम पड़ै छै तऽ हमसब परिक्रमा कनि विशेष आओर सीताजीके नैहर छै हमरो आओर हमर नानी घर छै जनकपुर आओर नैहर पड़ै छै अहाँके उच्चैठ भगवतीके बगलमे तऽ सब कोई जब मेला उच्चैठ भगवती तऽ सब कोइ जानै छियै जे नामी छै मधुबनीके एकदम प्रसिद्ध छथिन भगवती अपनेके तऽ वहाँ सब कोइ गेलि दर्शन करै के लेल वहाँ तऽ हर साल मेला मेले रहै छै ई नहि की कभी कभी से नहि बारहो मास वहाँ मेला लैगै छै ओहिमे सब केओ अपन मिलै छियै